اتر پردیش میں ماحولیاتی مشکلات کا بہت زیادہ ہیں اگر اس کی پائیداری کی کے مسائل پر بات کی جائے تو اتر پردیش میں جگہ جگہ

یہ سب بڑے بڑے مسائل ہیں جس کے ذریعے سے اتر پردیش کے ماحول کو ایک غلط اثر پڑ رہا ہے اور یہاں کے رہنے والے لوگوں کے اندر جسمانی اور ذہنی کمزوری پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اچھے سے نہیں ہو پا رہے ہیں اور خاص خاص طور سے گاڑیوں کا چلنا اور اس کی آمد و رفت اور اس کے دھوؤں سے نکلنے والا جو وہ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خاص طور سے جغرافیائی لحاظ سے ماحولیاتی کا دھیان رکھیں اتر پردیش کے اگر کچھ شہروں کے بات کیا جائے تو نوئیڈا وئیڈا میں سب بہت زیادہ ماحولیاتی نقصانات پائے جاتے ہیں جس کی ذریعے سے وہاں کے رہنے والوں کو سانس لینے تک کی دقت ہونے لگتی ہے اس وجہ سے وہ ادھر ادھر کا سفر کرنے لگتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے